मैंने कुछ दिन पेहले इस एक वेबसाइट मतलब एक प्लेटफॉम से सो सॉपपिंग किया था जिसमें मिस मैं किसी भी को इस जिसमें मुझे एक कूपन मिला था कूपन कौड इस्क्रैच की थी तो तो मैं अगर इस कूपन कोड को कहीं भी मतलब उसपे कहीं सॉपपिंग करूँगी अगर उस प्लेटफॉम पे तो उस कूपन को लगाउंगी तो पचास परसेंट डिस्काउंट मुझे मिलेगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये डिस्काउंट कितना मिलेगा और क्या मुझे इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है आप बताइए कि इस प्रोमो कौड का कब तक वैलिडिटी है मतलब ये प्रोमो वो कोर्ट कब तक एक्स रहेगा एक्सपायर नहीं होगा मुझे सॉपपिंग करना और इससे पचास परसेंट से भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना मतलब डिस्काउंट मिलेगा किस किस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट है मुझे इस कूपन का अच्छे से यूज़ करना है